हल्लो हा हा लक्की रेस्टोरंट मां ॻाल्हायां पिया तव्हां लक तव्हां लक्की रेस्टोरंट मां था ॻाल्हायो हा त तव्हांजे हिते छा छा मिलंदो आहे मुंहिंजे घर महिमान आया आहिनि त मूंखे उहे वठिणो आहे तव्हांखां तव्हांजे हिते इहो मशहूरु जेको आहे परिवानी रोटी ऐं मक मर्दानी शाकु इहो मशहूरु आहे त मुंहिंजे लाइ इहो पैक करे रखिजो ऐं ॿियो तंदूरी रोटी पालक पनीर ऐं मखिणी दालि ऐं ॿियो कुझु ॿियो छा मिलंदो आहे हा त पनीर ई भाॼीनि में कढ़ाई पनीर हूंदव त उहो कढ़ाई पनीर रखिजो हिक प्लेट कढ़ाई पनीर हिक प्लेट मखिणी साकु ऐं तंदूरी रोटियूं ॾह खनि ऐं जेको तव्हांजो इहो मशहूरु आहे इहे म मर्दानी इहे हा इहे ईए ॿ प्लेट करे रखिजो इहो त तव्हांजो मशहूरु आहे त इहो असां खाई ॾिसूं त कहिड़ो आहे छाकाणि त मुंहिजे घरु जामु महिमान आया आहिनि त उन्हनि खे मां खाराए ॾेखारियां तव्हांजे रेस्टोरंट जो नालो ॿुधो मां चङो त इनजे हिसाब सां मां चयो के फ़ोन करे इन्हनि खे चवां की मूंखे इहे सभु आएटम तव्हां ठाहे रखिजो सभु पैक करे रखिजो त मां अची करे ऐं खणी वेंदीमाव ऐं पैसा ओॾीमहिल ई ॾई वेंदीमाव मां लॻभॻि मंझंदि जो हिकु ॾेढ बजे अची वेंदीमाव

हा त इहो तव्हां मुंहिंजो आडर बुक करे छॾियो ऐं इहो आडर तव्हां बुक करे छॾियो मुंहिंजे घरु अञा महिमान राति ताईं रहंदा पंहिंजे हिसाब सां तव्हां राति जो ॾऐं बजे ताईं तव्हांजो दुकान खुलियलु हुंदो न रेस्टोरंट खुलियलु हुंदो त मां पोइ बि तव्हांखे आडर करे सघंदमि ठीकु आहे ठीकु आहे मां तव्हां वटि ॾेढ बजे अची वेंदीमाव जेको चओ त मां उहो सभु तव्हां पैक करे रखिजो मुंहिंजे लाइ ऐं जेको तव्हांजो मशहूरु आहे इहो त पैक कजो ई इनजे हिसाब सां पोइ मां ॾेढ बजे अची करे खणी वेंदीमाव ऐं पैसा ॾई वेंदीमाव ओॾीमहिल ई पोइ मुंहिंजे घरु महिमान हा मुंहिजे घरु अञा महिमान टिकियल आहिनि हा त मुंहिंजे घरु अञा महिमान आहिनि त पोइ मां राति जो बि वरी पोइ तव्हांखां आडर कराईंदमि ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे ओके ओके